हेलौ

नैलै आंहा मोनसे फिसाजोनि मोनसे खामानि दंमोन हाबा दंमोन नालाय औ बेवहाय एसे साहाफात नांगौमोन आंनो नखरनि नांगौनि थाखाय आरोखि आं फाननायनि नङा बिजिनेस नङा औ औ औ बेवहाय जुदि लाइन होफैनोबो हागोन नामा होफैयोब्ला औ औ औ औ औ औ औ दे दे होनब्ला एसे थाबैनो नांगौमोन आंनो एसे मोनोब्ला एसे थाब मोनगोन थाब मोनगोन ना

जुदि माबाया बारा जायोबा लाबोनायफ्रा आग्लायोब्ला एसे अभार लाबोनानै एसेथ' खम दाम मोनोब्ला अफार लाबोनानै माबा जागोन बा नांगौखिनिखौ आङो बाहायनानै ओमफ्राय आग्लायनायखौ आं दखानफ्राव माबा हैजागोन आरोखि बेबायदिबो खालाम जागोन बियो खम दामाव बिदि हरनो हायोब्ला

दे दे जागोन दे बिदिब्लाबो बिदि सुबिदा दङब्ला आङो बेखौ मावगोन आरो दे बेजोंनो लोगोसे औ औ ओमफ्राय ओमफ्राय बिदिब्ला दा बेखौ लायनो थाखायहाय आङो जेन'बा आं थाङाब्लाबो द'स्रा मानसि थिनहरबा आरो आङो औ नखरनि मानसिफोर सोरबा जोंनि जेन'बा आंनि आथिर'था मानसिखौ थिनहरसै आरो औ बेयाव हरबानो जाबाय

दे दे जागोन दे ए औ जागोन औ औ औ दे जाबाय ना दे दोनदो होनबालाय